झाडां रोवप हें खूब बरें काम कारण झाडां कडून आमकां खूब अश्यो गोश्टी गावता आमकां झाडां सावळी दिता वखद दिता लांकूड दिता आनी तांचो उपयोग सगळेच लोक करता आमी आमच्या घरा कडेन खूब तरेचीं झाडां आनी वेली लायला आमी आमचे घरा सायडीन एक पोरसूं बांदलां आनी त्या पोरसान आमी वेग वेगळीं झाडां रोयतात जशें की गुलाबाचीं आबोलीचीं पणसाची मोगरेची तशेंच आमी खावपाच्या पानांची वेल लायला दुद्याची वेल लायला तशेंच आमच्या घरा कडेन शेंग्यांचें झाड आसा अशीं जीं खुबशीं झाडां जीं आसा तीं आमच्या पोरसांत आमी पोवपाक शकता आनी आमी आमच्या पोरसांतल्या झाडांक डेयली म्हणचे सदांच उदक घालता आनी जर तांकां आमी उदक बरें घातलें जाल्यार तेंची वाड बरी जाता तेका लागून आमी झाडांची खूब अशी काळजी घेवपाक जाय सगळ्या लोकांनी झाडांची भरपूर काळजी घेवपाक जाय आनी जर आमी तांची काळजी बरे तरेन घेतली जाल्यार तांची वाड बरी जातली